हमर राज्यक भीतर क्षेत्रिय बोलीसंँ मैथिली भाषा जे छै भिन्न नहि यऽ हँ ई जे छै कहि सकय छियै जे दरभङ्गा मधुबनीके जे छै मैथिली आ हमर सबकेँ जे छै मैथिलीमे किछु अथी छै लेकिन भाषा तऽ दूनू मैथलियए छियै हमहुँ सब जे छै मैथिलिए बाजए छी आ ओहो सब जे छै मैथलिए बाजैया लेकिन दरभङ्गा मधुबनी वलाके मैथिलीमे आ हमर सबकेँ मैथिलीमे किछु छै बाजएके टोनमे किछ अन्तर यऽ जेना ओ सब जे छै बाजलै लेथिन देथिन हमसब ओते जे छै लेथिन देथिन लऽ लिअऽ दऽ दिअऽ ईसब टोनमे किछ अन्तर छै लेकिन भाषा तऽ मैथलिए छियै तऽ ई जे कहबै जे मैथिली भाषासँ जे छै हमर क्षेत्रिय बोली अलग यऽ से नहि हमर क्षेत्रिय बोली मैथलिए छी आ ओकरो सबकेँ जे छै